तव्हांखे ख़बर आहे असांजे स्कूल में जाम एक्टिविटीस थींदियूं जीअं कि स्पोर्ट्स डांस ड्रामा ओपन माइक मां त हर चक्कर ड्रामा में भाॻु वठंदी हुअमि मूंखे एतिरो एक्टिंग जो शौक़ु हो एतिरो ड्रामा जो शौक़ु हूंदो हो न मां त पहिरीं ई टीचर खे चई रखंदी हुयमि टीचर जॾहिं बि स्कूल में ईअं कुझु थिए न ड्रामे जो प्लीज़ मुंहिंजे नालो तव्हां पहिरीं लिखी रखिजो मां हर बार कंदी हुयमि अलाई चक्कर ते मूंखे मुंहिंजे ग्रुप खे पहिलो प्राइज़ बि मिलियो आहे एतिरो शौक़ु हूंदो हुओ ड्रामा जो कॾहिं कॾहिं मां डांस में पार्टिसिपेट करे छॾंदी हुयमि पर मां ड्रामा त हर चक्कर कंदी हुयमि ऐं कॾहिं कॾहिं स्पोर्टस में बि प करे छॾींदी पर मूंखे एॾो शौक़ु न आहे स्पोर्ट्स जो जीअं ड्रामा जो शौक़ु आहे ऐं ओपन माइक बि असांजे स्कूल में थींदो ॿा असांखे हिकु टोपिक ॾींदव कि हिन में ॿिही करे बस माइक में ॻाल्हायो त असां ॿिही करे ॻाल्हाईंदा हुयसि त मां त ओपन माइक में बि हिकु चक्कर फर्स्ट प्राइज़ बि जीतियो आहे